हल्लो केरु ॻाल्हायो पिया मां रक्षा भाॼी वारी ॿुधायो तव्हां बिल्कुलु तव्हांखे कोई शिकायत जो मौक़ो न मिलंदो तव्हां खे जेकी खपेव हमारे पास सभु भाजियूं ॿारहां ई महीना बिल्कुलु फ़्रैश भाजियूं आहिनि सभु सभु भाॼियूं ऐं बिल्कुलु फ़्रैश मिलंदव तव्हांखे कोई शिकायत जो मौक़ो न मिलंदो त मां मां ऑनलाइन बि कंदी आहियां भाॼियूं ओ मुंहिंजो आहे हो माल पुॼाए रखंदो आहे घरु सभिनि जे तव्हां जेॾीमहिल चवंदव जेकी भाॼी चवंदव जेतिरे बजे चवंदव हो सभु अची मां तव्हांजे घर ते पुॼाए रखंदीमांव न न अड़े तव्हां तव्हां जेकी भाॼियूं चवंदव जेकी मूंखे चवंदव हू मां तव्हांखे तव्हांजे घरु बिल्कुलु फ़्रैश कोई शिकायत जो मौक़ो न मिलंदो अगरि तव्हांखे कोई भाॼी सड़ियल ॻड़ियल लॻेव थी त तव्हां उन खे वापिसी बि करे सघंदा आहियो तुरंत जंहिंजे हथु मां पुॼांदीमांव हुन जे हथु तव्हां मूंखे वा भाॼियूं वापसि करे रखिजो बिल्कुलु फ़्रैश अथव बिल्कुलु बज़ार सां बज़ार खां तव्हांखे घटि ई मिलंदव हिते रेट कोई बि रेट तव्हांखे ज्यादा तव्हां होलसेल मां असां वठंदा आहियूं मुंहिंजो होलसेल जो बिज़िनिस आहे न तव्हांखे तव्हां हिकु बार वठी त ॾिसो तव्हांजी भाॼियूं बि ॾिसो तव्हां रेट हिकु बार चेक करे वठिजो ॿाहिरि तव्हांखे बिल्कुलु फ्रैश मिलंदव भाॼियूं तव्हांखे तव्हां मूंखे कलाक जो समय ॾेई रखिजो तव्हां रहंदा किथे आहियो हा त मां बि सेक्टर आठ में ई रहंदी आहियां त हा हा हा हा हे मौसमी भाॼियूं अगरि तव्हां जीअं बिहनि जो ऑर्डर ॾींदव शिमिला मिर्च जो ओर्डर अहिड़ो ॾींदव त हे तव्हांखे बि पतो आहे हरु मौसम न अवेलेबल हूंदो आहे गर्मियुनि में त न असांखे मिलंदो आहे त हे मूंखे थोरो सो टाइम खपंदो हिननि भाॼियुनि में तव्हांखे तव्हां मतिलबु ॿ कलाक त कम से कम तव्हां मूंखे ॾिजो हिन लाइ न त आलू प्याज हा हा हा हा मां तव्हांखे घुराए ॾेई रखंदीमांव बाक़ी साग टमाटर आलू प्याज भिंडी लौकी परवल इहो त तव्हां जेॾीमहिल चवंदव पंदरहें अधु घंटे जे अंदरि मां तव्हांखे पुॼाए रखंदमि जेकी तव्हां सेक्टर आठ में चओ तां मां रहंदो आहियां हा त हो तव्हांखे हा हा ॿुधायो हा हा ॿुधायो तव्हां

और मुंहिंजे पास पनीर बि हूंदो अथव तव्हांखे बिल्कुलु फ़्रैश पनीर मिलंदो और बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हांखे कोई शिकायत जो मौक़ो न मिलंदो कोई शिकायत जो मौक़ो न मिलंदो और आलू तव्हांखे नवां खपनि या पुराणा खपनि बिल्कुलु बिल्कुलु ऐं तव्हांखे कोई शिकायत जो मौक़ो न मिलंदो तव्हां हमेशा हितां ई भाॼी घुराईंदव तव्हां ॾिसिजो पोइ तव्हां जीअं ॾियणु चाहींदव मां ॿिन्हनि तरह सां वठंदी आहियां तव्हां हिकु बार तव्हां हिन नम्बर ते वॉट्सप करे रखिजो सॼियूं भाॼियूं जेकी जेकी तव्हांखे खपियूं हा हलो ठीकु जय झूलेलाल